हमरा लगमे नल जे लगलै सरकार जे लगबा देलकै नल तऽ ओइसँ किछु तऽ सुविधा भेलै देखू नल तऽ लगा देलकै तऽ नल हमसब लगबा लेलियै ओइपर कपड़ा लत्ता सब खिचली सब परिवार नहैली धोइली ओइके बाद हो गेलै बर्तन मँजली ओइके बाद आओर नलके पानि बड़ा साफ कचरा उचरा नहि निकलै छै नलके पानिमे बड़ साफ पानि दै छै नल तऽ ओइ पानिसँ लोक खानो बना लेलक कतेके पियैके मोन भेल तऽ पी लेलक कते अटोही बटोही गेल राही बटोही गेल पयरा धौले ओकरो पियास लागल तऽ ओहो पी लेलक दीपावली एसन चीज आ गेलै तऽ देखू ओइमे नल लागल हय तऽ कपड़ा लत्ता सब चलू खीञ्च लेब अटिया पटिया सब खीञ्चली उचली सूखेली उखेली धैली सब चीज कयली उ बच्चा नहायल उ हम नहैली सब फैमिली ओइपर ओइसँ सुख ना हय सरकार जे लगा देलकै से सब बहुत सुख हय हमरा तऽ बहुत सुख होइए जे मन राहियो बटोही गेल तऽ ओइपर पानि पी लेलक जकरा अड़ोसी पड़ोसी गाँव घरमे जे आदमी हय जकरा कलके दिक्कत हय जकरा नहि हय उहो सब जाके हमरा नलकापर खीञ्च लै छै हम कैला बोलबै नहि खीञ्चै ला सरकारेके चीज लागल हय तऽ हमरा ओ बोललाके कोन फायदा सरकारके चीज हय सरकार पानि दै छै तऽ अपन जकरा मोन होइ छै से खीञ्च लै छै आओर बोलतै कै लए उ सरकार नलका लगा देलकै दस गो लोगके पीयैला की एगो हमरे सुखके सुख केलासँ तऽ नहि होतै ओइमे दस आदमी सुख कऽ लेलकै तऽ उ अच्छाके बात होल बहुत ओइ ओना नहि आदमी रखलकै फलनी नहि बोलले हय चीनी नहि बोलले हय आओर हम बोलतियै तऽ हमरा की कहितै सरकारे तऽ चीज हय आओर मौगी बोलै छै हे रोकयऽ हमरा रोकलाके हमरा कोन फायदा जकरा सुख हय हमरा लग लगा देलकै तऽ एगो हमरा सुख कैलासँ नहि सुख होतै दस गो आदमी जे सुख कऽ लेलकै दस गो लेडीज केलकै दस गो जेंटस कऽ लेलकै तऽ ओ फायदावला बात हो गेलै उ सब सबके लेल ने सुख होलै आओर हमरा सुख हमरे सुख केलासँ तऽ नहि सुख भऽ गेलै तऽ बड फायदा छै नलका लगाबेमे बड़ा फायदा हय सब बड़ आसान होइ छै पबनिये त्योहार आयल तऽ पानि भरली ओ पानि लेके अँगना घर सब चीज नीपली ओइ पानिसँ कल चलाबेके नहि होइ छै कपड़े लत्ता खीञ्च लेली गदेली कम्बल खीञ्च लेली तऽ उ चला अथी कल नहि ने चलाबेके पड़ल सोझे नलका खोलली आओर बस पानि डोलके डोल भरल आओर कपड़ा लत्ता सब चीज कैली हम सपरिवार नहैली जकरा मोन होल अड़ोसी पड़ोसी से सब नहेलक नलका लगाबेमे कोनो फायदा ना हय बड फायदा हय